मैं भारत के फ़ैसन के बारे में यह सोचता हूँ कि दुनिया भर में भारत की साड़ी और सलवार सूट का जो पहनावा है वह बहुत ही लोकप्रिय है और मुझे भी अपने परिवार में महिलाओं के लिए साड़ी और सलवार सूट और पुरुषों के लिए पेंट कमीज और कुर्ता पैजमा सबसे ज़्यादा पसंद है हाँ मुझे लगता है कि वाले बॉर्डर आधुनिकीकरण के वजह से हमारे भारतीय पहनावे में पश्चिमी पहनावा दिखाई देने लगा है जैसे गाउन जींस टॉप फ्रॉक इस्कॉर्ट आदि जो कि हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाता मैं अपने कपड़े भारतीय शैली की आसपास के दुकानों से ही खरीदना पसंद करता हूँ